हा असांजो जेको बि धंधा धौड़ी ऐं कारोबार आया आहिनि हुननि खे हलाइणु जे लाइ घणनि ई क़िस्मनि जा क़ाइदा ऐं क़ानून पास किया विया आहिनि ऐं हुननि धंधनि खे हलाइणु जे लाइ महाराष्ट्र में घणनि ई क़िस्मनि जा क़ाइदा ऐं क़ानून जेके पास किया विया आहिनि जीअं त लेबर लॉ इनकम टैक्स लॉ इनवाइर्मेंटल लॉ हिननि जे लाइ जीअं माज़ूर आहिनि जेके वरकर आहिनि कम कंदा आहिनि हुननि जे लाइ लेबर लॉ पास कयो वियो आहे ऐं जेके वॾियूं वॾियूं कम्पनियूं ऐं फ़ेक्ट्रियूं आहिनि हुननि जे लाइ जेको आहे हूअ कम्पनी लॉ पास कयो वियो आहे कम्पनी ज़ेड नाइंटीन फ़िफ़्टी सिक्स लेबर लॉ पास कयो वियो आहे इनकम टैक्स एक्ट नाइंटीन सिक्स्टी वन उहो पास क्यो वियो आहे जंहिं में असां पंहिंजो रिटर्न फ़ाइल करे सघंदा आहियूं ऐं कम्पनीअ खे रजिस्टरु करे सघंदा आहियूं